जैदातर परेशानी ते इत्थै औंदी अजकल जेह्का कोई बी सरकारी कम्म ऐ पैह्लें ते अस सारा दफ्तरें जाइयै करदे ते कोई बी फार्म भराना अपने पेंशन दा फार्म होई गेआ जां कोई बी किश बी होई गेआ ते ओह् उसी केह् करदे दफ्तर जाइयै करांदे लेकिन अजकल जेह्का सारा सिस्टम जेह्का ओह् आनलाइन होए दा ते साढ़े इन्ना ते निं पता चलदा कि आनलाइन कि'यां केह् करना ते केह् नेईं करना ओह् बी फिर कुसै कशा भराना पौंदा जाइयै दकानै पर जाना पौंदा उं'दे आह्ले उं'दे कश भराना पौंदा ते इन्ना जेह्का ग्राएं च इन्ना इस चीज दे बारे च इन्ना लोकें गी आपूं करने दा ते नेईं पता चलदा लेकिन दूएं कशां कराई ओड़दे कि हां चार पैसे देइयै कुसै जेह्के अजकल करदे जि'नें कम्प्यूटर रक्खे दे जां जेह्के लोकें फोन रक्खे दे टच आह्ले ते उं'दे कशा जेह्की ओह् करांदे ते एह्का आपूं जेह्का इस चीज दे बारे इन्ना नेईं पता चलदा